ہاں ہیلو یہ میں نے آپ سے جو اولا بک کی تھی آپ آپ نے مجھے لیا ہے پک کیا ہے جی تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے آپ ٹائم پر آ گئے تھے یہ آپ کی بہت مہربانی ہے جی آپ آپ آئے اگر آپ نہیں آ پاتے تو شاید میں جلدی پہنچ نہیں پاتی جہاں مجھے پہنچنا تھا میں نے آپ کو رات میں اولا بک کی ہے اور رات کو آپ نے بحفاظت مجھے پہنچا دیا ہے آپ نے چھوڑا ہے اس لیے آپ نے وہاں سے پک بھی کیا ڈراپ بھی کیا پک اینڈ ڈراپ آپ نے بہت اچھی کی ہے جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے اور یہ اولا کی سروس بہت اچھی ہے اس کی سروس کے لیے ہم ہمیشہ اگر کہیں ہمیں جانا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اولا یوز کرتے ہیں اولا کی سے ہمیں سیفٹی محسوس ہوتی ہے حفاظت بھی رہتی ہے آسانی سے آنا جانا مکمل رہتا ہے